جی ہاں ڈراموں میں اکثر سماجی اور ثقافتی مسائل کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے ڈرامے نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے معاشرے کے مختلف پہلو کو اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہیں ان میں ایسے مسائل دکھائے جاتے ہیں جن کا تعلق علم انسان کی روز مرہ زندگی سے ہوتا ہے مسائل کے طور پر گھریلو تشدد عورتوں کے حقوق کم عمری کی شادی جدید جیسے پرو شدہ دشمنی طبقاتی فرق غربت تعلیم کی کمی بچوں کے ساتھ زیاتی اور ذہنی شہد جیسے مسائل اکثر ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں ان مسائل کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ ناظرین نہ صرف